खेलमे सभसँ बढ़िआँ कबड्डी होलौ बैट बॉल होलौ कबड्डी अरमे छै जे भीड़ कम होतौ खेलबिहीन तऽ देहमे थकान अर हेतौ ने सभ दूर हेतौ तनाव अर नहि रहतहु जे रहतहु सभ दूर होय जयतहु आ बैटो बॉलमे इहए छै दौड़ धूप करबिही तनावसभ दूर रहतौ खयबही पिबही भूख लगतौ जल्दी आरो आर बहुत खेल छै जेना क्रिकेट अरमे तऽ उएहसभ छै दौड़ धूप होइ छै ओहि लए पएर अर फ्री होतौ दिमाग फ्रेश रहतौ भूख अर लगतौ टाइमपर खयबिही आरो जे छौ से कबड्डिओमे छौ कबड्डिओमे कए गो दू गो कबड्डी छै एगो राजा कबड्डी छै ओहोमे उएह होतौ खेलबिहीन पएर अर फ्री रहतौ दौड़ बरहा होइ छै ओहिमे ठीक रहै छै आ इहो छौ सिधो कबड्डी होइ छै ओहोमे छै दौड़ बरहा करबिही खेल धूप होइ छै भूख अर लगै छै खाना पिना टाइमसँ खयबिहीन आरो परेशानी अर कम होइ छै देह अर फ्रेश रहतौ दिमाग फ्रेश रहतौ उएहसभ कबड्डी होलौ बैट बॉ बैट बॉल होलौ ईसभ खेलै छियै तोरो अर कहबौ इएहसभ खेलही आ खेलही टाइमपर खाना पीना खायल करही पढ़बो लिखल करही आओरसभ किछु नहि इएहसभ छै उएह लए कबड्डी आ बैट बॉल इएह दू खेलै छियै तहूँ खेलिहेँ बस एतने कहबौ आरो किछु विशेष बात नहि होतौ एतना खेलही